अपर्णा पोपट सभिनी खिलाड़ियुनि में हिकु खिलाड़ी आहे अठनि सालनि ताईं देश जी हिकु ज़ाइफ़ा रही चुकी आहे ॿ हज़ार पंज में हिनखे अर्जुन पुरुस्कारु मिली सघियो आहे अंजली भाॻवत चैम्पियन आहे ट्राफी जीती आहे ॿ हज़ार ॿ में राईफल मिलिया आहिनि हिकु शुटर आहे हीअ हिकु शूटिंग चैम्पियन आहे सचिन तेंदूलकर क्रिकेट जे इतिहास में सभिनी खां सुठो मञियो वेंदो आहे सभिनी खां घटि उमिरि में हिकु अहिड़ो खिलाड़ी आहे जंहिंखे भारत रतनु हासिलु थियो आहे हिनखे क्रिकेट में मास्टर बलास्टर चवंदा आहिनि सभिनी टेंडूलकर खे जो नालो आहे रवी शाश्त्री जो जनमु मुम्बई में उणिवीह सौ ॿाहठि में थियो आहे भारत जो नओं खिलाड़ी आहे ॿ हज़ार सतरहां खां ॿ हज़ार एक्वीह ताईं हिन्दूस्तान क्रिकेट टीम जो कोच रही चुको आहे